जेह्कियां साढ़ाियां पंज तिथियां न उं'दे च पैह्लें औंदी ऐ छब्बी जनबरी जेह्की ऐ साढ़ी गणतंत्र दिवस दूआ ऐ पंदरां अगस्त जेह्का साढ़ा स्व स्वतंत्रता दिवस ते ओह्दे बाद आंदा ऐ तेरां जनबरी जेह्की लोहड़ी ऐ इक तेहार ऐ साढ़े इत्थै दा जम्मू कश्मीर दा फ्ही तेरां तरीक बसाखी आंदी ऐ ते त्रेई तरीक आंदा ऐ साढ़े महाराजा हरी सिंह जेह्के जम्मू दे राजा हे उं'दा जनम दिवस